हेलौ मेदाम मा खालामदों आटसा ओमफाय खबर सबरफ्रा मोरै

दाथ' कभिद सोलिगासिनोलै गथ'फोरनि बेलायाव बोरै बोरै खालामनांगौ जाखो नोंस्रा मा सानदों फालाय ओरैनोथ' नोङो सरकारनि जानाकखि थिननाय बिथोन होनायफोर बायदिबाथ' मानि बे बन्द' जाखानांसिगोनानो उफाय गैया दा बे बेलायावनो सानदों आरो जे मानि बन्द'नि समाव आरो ना गथ' फोरखौ जोङो माबोरै मानि फरायनायाबोथ' गेप थायोबा बायदि मैया जालांनो नागिरो गथ'फ्रा दा बे बेलायावनो मानि सानदों आरो माबादि लाङोबा मोजां जागोन बेफोरखौ आरो दा खोथाया जाहैबाय ओरैबायदिबो साननांगौ जाहैयो बै गथ'फ्रा जोंनि स्कुलफोर बायदियाव आरो ना मानि गोबां नख'रफ्रा मानि गोग्लैसोनाय आरो मानि गलाम गलामखौनो जों बुंनांगोन दा दा बैफोर बायदि गलाम नख'रा मानि एनद्रयड मबाइल गंसेनि थाखाय बिस्रा एसेबाबो खस्थ' जायो आरो बायनो मानायाव आरो दा बे बेलायाव माने अनलाइन क्लास होनायखौ मानि खुनु जाथावा बादि जों बेखौ सानदों आरो साननानै लादों सान सान साननानै लादों दा अनलाइन क्लासा जुदि बेखौ होनो हायाब्लाथ' मानि माबा मोनसे उफाय जों बेखौ दिहुननानै लाखानांगोन आरो दा बे उफाइ बायदियै जों नैबेखौ रालायदों मानि बे न'आवनो जा एसे नटस हरनानै बेखौ गथ'फोरखौ माने लेखाजों सोमोन्दो थाहोनाय जों बेखौ सान्दों आरो जाहाथे मानि गथ'फोरा माने न'आव थानानैबानो जा एसे मानि सोलोंनो हानाय फारसे बिमा बिफानि गायदेनसजों आरो जा इसे जोंनिनो स्कुलनिफ्राय नटस बानायना हरनाय स्थादि मेथेरियेल बेफोरजों एसेबाबो मानि साबसिन जागोनखौ जों मोनथिदों आरो माने गुबै बाथ्राया जाहैबाय मानि अनलाइननि बेलायावनो मानि एसे फ्रब्लेमखौ नुहरदों बे बेलायाव आरो बेनो आरो ओरैनोथ' क्लासफोरनि बेलायाव बुङोब्ला आरोना ओरैनो खाथि खाथि थानो मोना जेन'बा दाथ' जेन'बा कभिद आथ' जाबायानो जेन'बा बुंजाबाय सरखारनिफ्रायल'सो जेन'बा मथा मथि जेबो खबर गैथ'वा दाथ' मा दा माबादि सोलिगासिनो दे होमबालाय दे जाथ'बाय दे बेबादिनो माबा माबि दे सावरायनायखौ खालामग्रोदो दे